दिक्खो भाई जि'यां हून पुच्छे दा भला हून बूह्टें गी दिक्खियै कनेहा लगदा अगर अस बूह्टे लाचै साढ़े आस्सै पास्सै ते असें उस्सी दिक्खियै लगदा ते बड़ा शैल ऐ पर उस्सी दिक्खियै शैल लगदा ते फ्ही अस उस्सी दिक्खी दिक्खियै साढ़ा रूह् जेह्ड़ा ऐ ओह् खुश होई जंदा बूह्टें र बूह्टें र फुल्ल लगदे अस ओह् उत्थै भगवान गी चाढ़ने दे कम्म औंदे ते चलो किश ओह् लग्गी जान फल फ्रूट लग्गी जान ते ओह् चलो खाने पीने दे कम्म आई जंदे हून अस ग्राईं लोक आं भाई असें इन्ने पैसे लैने कु'त्थुआं फ्रूट खरीदने ताईं ते अस अपने बगीचे च लागे ते सानूं मता गै मजा औना ते मती गै ओह् होनी ते तांइयैं अस घर लाने बूह्टे ते लाई लुइयै उं'दी सेवा करो फ्ही ओह् प्यूंद कराओ एह् बक्खरे बक्खरे सरकारी प्यूंद कराओ ते शैल मती बराइटी दे ओह् निकलदे न फल निकलदे इ'यां आखेआ जाऽ ते अस केह् करी सकने ते अस जिल्लै निक्के निक्के होंदे हे सानूं अज्ज बी चेता भला अस जिल्लै निक्के निक्के होंदे हे ते साढ़ी मम्मी ते साढ़े पापा जी जेह्ड़े हे ओह् दोऐ जने बाड़ी जाना अपने आलू लाने घरै दे गोड्डी करी करियै मूलियां स'रेआं कड़म पालक दा साग ते उ'नें गी दिक्खी दिक्खियै हरी हरियां सब्जियां सानूं मजा आई जंदा हा उ'नें गी दिक्खियै इ'यां बूह्टे साढ़ै आस्सै पास्सै होङन ते सानूं हवा गै उ'ऐ जेही थ्होनी शुद्ध शुद्ध हवा थ्होग ते सानूं साह् दियां बी बमारियां निं होनियां जि'यां अस दिक्खने आं अजकल्ल कि साह् दियां बमारियां लोकें गी कोई अतियें दियां न चला दियां ते उं'दा भाई कोई लाज बी निं ऐ ते साढ़े प्रधानमंत्री होर बी इ'यै आखदे भला नमें कोला नमें बूह्टे लाओ ते जेह्दी ब'जा कन्नै हवा बी थोह्ड़ी शुद्ध होऐ ते लोकें गी बी थोह्ड़ा फायदा होऐ ते अस निक्के निक्के होंदे हे ते जंदे हे अस जिल्लै असें जाना स्कूल बी जाना चलो जिस दिन स्कूला दी छुट्टी होनी ते असें पापा जी हुंदे कन्नै जाना बाड़ी ते उत्थै गोड्डी गूड्डी करनी ते असें लाने ब्हारै सिर आई दी सब्जी होंदी जेह्ड़ी ओह् लानी ते लाइयै ओह् सब्जी ते फ्ही असें उस्सी सब्जी दी पालना करनी पूरी बैठियै ते उस्सी गुड्डना गोड्डी देनी हैल पाना ओह्दे च हैल बी केह्ड़ा महाराज अजकल्ल जेह्ड़ा एह् चले दे जूरिया डाया ओह् नेईं हे पांदे अस गवें दे गोहे दा हैल बनना जेह्ड़ा देसी उ'ऐ पाना जिस्सी अजकल्ल गौरमैंट आर्गैनिक आखदी ऐ ओह् आर्गैनिक अजकल्ल सिर सोआह् दा आरगैनिक उ'ऐ गवें दा हैल ते उ'ऐ कट्ठे होऐ दे ते ओह्दे कन्नै गै अस जेह्ड़ा हैल दिंदे हे उस्सी ते भाई उ'नें कन्नै गै इन्नी इन्नी सब्जी होनी कि जेह्ड़ा घर आवै रिश्तेदार उ'न्नै सब्जी लेइयै जानी उ'न्नै बी खुश रौह्ना ते असें बी खुश रौह्ना उस चीजां कन्नै ते जेह्ड़ा अस खुश रौंह्दे हे ते फ्ही उ'ऐ गल्ल ऐ निं फ्ही ओह् खुश रौह्ना ते कन्नै बंडनी बी अपने आलै दोआलै चलो इक कुसै चाल्ली दा दान ते केह् गै करना ग्राईं लोकें केह्ड़ा साढ़े कोल पैसा धेल्ला ते चलो हत्थें दान जिन्ना होई जाऽ ते खरा ते उ'ऐ असें बोलना बंडना बुंडना उ'ऐ सब्जियां सब्जियां सुब्जियां बंडनियां असें फल जेह्ड़े लग्गे दे होने मरूदें दे बूह्टे लाने सैंतरें दे बूह्टे लाने इत्थै कंढी लाके च होंदा केह् ऐ इ'यै मरूद ते सैंतरे होई ए जां पपीतें दे बूह्टे होई ए ते आमले उमले बी भाई बड़े लांदे हे अस एह् लाए लूए ते जिल्लै कुतै औना तेहार जि'यां मस्सेआ आई ते साढ़ै इत्थै ग्रां थाह्र लेइयै जंदे लोग ते मस्सेआ दे मेले गै जाना ते उत्थै बेच्ची औने ते इ'नें बूह्टें कन्नै गै ते फायदे गै फायदे होंदे हे होर इत्थै बूह्टे लाने आस्सै पास्सै भाई उ'नें लकड़ी बी घरा दी होई जानी कुसै चाल्ली कन्नै सब किश जेह्ड़ा बूह्टा नेईं होना बचैरा केईं केईं साल पराने बूह्टे रौह्ने इ'यां जि'यां बड़ा बोह्ड़ा दे बूह्टे लाने लोकें मंदरें लाने चलो मंदर इक ठंडी हवा होई जंदी दूआ एह् पूजा दा स्थान होई गेआ पूज्जी बी लैंदे हे लोग इ'नें गी ते इ'नें गी पूज्जी पूज्जियै लोकें ते फ्ही आखेआ भला भाई हून बड़ा गै होई गेआ ते इ'नें जिल्लै असें भी घर सब्जियां होनियां सब्जियां होनियां फ्ही असें बेचनियां ओह् भाई बेच्चियै ऐ ते ओह्दे कन्नै पैसे कमाई लैने चलो दो चार पैसे होई जंदे ग्राईं लोग कु'त्थै पैसे कु'त्थै कोई अनपढ़ता बड़ी इत्थै भाई अनपढ़ता बड़ी ते पैसे धेल्ले कन्नै चलो रोजमर्रा दी जिन्दगी बी चली जानी खर्चे बी निकली जाने एह् दुहार द्हूर बी मुक्की जाना ते कुतै कारज होना कुसै दै ते चलो बरतना बी टैम टप्पी जाना हून अस बरतना दा टैम टपागे ते असें कदूं केह् करना उ'नें पैसें कन्नै चलो अस सब्जियां लांदे हे फ्ही अ'ऊं बेचने गी जंदी ही फ्ही ओह् पैसे औंदे असें घर ते चलो साढ़ी पढ़ाई दा बी खर्चा निकली जंदा हा कुसै अग्गें हत्थ निं हा फलाना पौंदा ओह् ना हा फलाना पौंदा ते चलो मम्मी बी खुश होंदी ही कि जरूरता दे टैम चलो दो पैसे चाहिदे होए ते उत्थै बी कम्म आई जंदे हे भाई ओह् औंदे हे ते भी साढ़े आस्सै पास्सै भाई मेरी स्हेलियां बड़ियां मेरा घरा दियां उ'नें केह् आखना उ'नें केह् करनियां सब्जियां लाइयै अस उ'नें गी सनांदे हे भाई सब्जियां लांदियां ओह् आखदियां मोई तूं एह् कम्म करनी ऐं उत्थै सब्जियां लान्नी होन्नींते भाई साढ़े ताईं इ'यै दो पैसे औने दा साधन हा ते असें लाना ते ओह् जिल्लै ओह्दे र फ्ही आई जानी ओह् बसंत पंचमी जिल्लै होंदी ते फ्ही प बूह्टे र खिली जाने फुल्ल ते जिल्लै भाई ओह् फुल्ल खिल्लने ते इ'यां लग्गना भला दिक्खो भाई किन्ना शैल नजारा ऐ एह् दिक्खने गी मजा आई जाना मजा आई जंदा हा दिखदे दिखदे सानूं ते फ्ही असें केह् करना ओह्दे दिक्खने बूह्टे तुआरने फुल्ल तुआरने ओह् चलो भगवान पर चाढ़ने भगवान बी प्रसन्न होंदे इक बक्खी पूजा होई जानी दूई बक्खी खुशबू खुशबू फैली जंदी ही फैल्ली जंदी ही ते फ्ही केह् करना फ्ही बैटियै ते इ'यै गल्ला करनियां गल्लां करनियां चार लोकें बैठियै आपस च मिलना उत्थै ते गल्लां होनियां आपस च ते चलो गप्प लग्गी जंदी इक दुऐ दा हाल चाल जानी लैंदे हे अस हाल चाल जान्नियै ते चलो लोक इक दुए नै मिलियै रौंह्दे हे उस टैमा पर ते अजकल्ल भाई कोई घरा दे बाह्र गै निं निकलदा अजकल्ल जमान्ना गै निं घरै दै बाह्र निकलने दा ते बूह्टे बूह्टे लाने ते असें फ्ही ओह्दे परा सब्जियां तोआरनियां फल फ्रूट होने चार लोकें गी बी बंडने चलो नांऽ होंदा ग्राएं ग्राएं भेजने रिश्तेदारी च उ'नें फ्ही आखना मड़िये उत्थुआं आए दे बड़े गै शैल सब्जियां बड़े गै ओह् ना पक्की दियां अजकल्ल बजारा लैओ एड्डे बिब्बड़ सब्जियां ना ओह् गलदियां ना किश एह् अपने देसी घरा दियां सब्जियां इक बक्खी चाढ़ो ते दूई बक्खी बनियै त्यार होई जंदियां कुंगलियां कुंगलियां सब्जियां उत्थै कदूं केह् करना उत्थै होई गेआ बड़ा किश इ'यै किश करदे रौंह्दे ते एह् करना ओह् करना ते ओह् आस्सै पास्सै दियां जनानियां सानूं दिक्खियै ते ओह् बी लान लगी पेइयां भला एह् द'ऊं पैसे कमाई गेइयां ते अस बी कमाई लैन्ने आं ते फ्ही ओह् जिल्लै दिक्खने ते इ'यां मना गी रूहा गी इ'यां खुश होना भला हां भाई हून असें सब्जी लाई ब्हारा सिर ते हून सब्जी होई पेई ऐ ते घरा चलो खाने गी शैल ओह् होई गेआ बजारा असें इन्नियां मैंह्गियां सब्जियां कु'त्थुआं लैनियां लैनियां बी कु'त्थुआं ते केह् करना उत्थुआं असें फ्ही खाई ओड़ना ते चारा कन्नै गै केईं चिर चप टपाई ओड़ना ते जिल्लै सब्जियें दियां ब्हारां औनियां ते भाई फ्ही द'ऊं सब्जियैं कन्नै बी खाई लैनियां बुड्ढें बी कुतै ग्राह् डोबियै खाई लैना ते चलो दिक्खना ते सारें राखी करनी उं'दी ते बनाई बनूइयै फ्ही ते जिल्लै निकलनियां मूलियें ब्हारै सिर मूलियां ते गाजरां ते बूह्टे गी दिक्खी दिक्खियै रूह् खुश होने जिल्ल जिल्लै स'रेआं मौसम औना ते निक्की निक्की स'रेआं होनी ते साग खाई लैना ते जिल्लै बड्डे होने ते उं'दे पर पीले फुल्ल खिलने भाई ओह् बड़े शैल लोकें औना दिक्खना भला हां इन्ने फुल्ल खिले इ'यां रूह् खुश होई जाना फ्ही ओह् दिक्खी दिक्खियै ते फ्ही असें बूह्टे लाए ते बूह्टे लाई लाई ते फ्ही उ'नें गी गुड्डी गुड्डी सारे सारे दिन बाड़श देनी भाई डंगर निं कुतै खाई जान ते ओह् बूह्टे फ्ही इ'यां उं'दे पर फुल्ल निकलने केइयें पर सब्जियां लग्गनियां उ'नें गी दिक्खी दिक्खियै भाई घरै दी सब्जी घरै दी सब्जी घरै दी सब्जियां खाई खाइयै ते फ्ही असें घरै दियां गै खाई लैनियां सब्जियां फ्ही बाह्रा दी सब्जी केह् करनी फ्ही चार रिश्तेदारें गी बी बंडनियां उ'नें बी आखना मड़ो उं'दे घर होआ दी सब्जी ते उत्थुआं आई ते उ'नें बी अग्गें चार लोकें गी बंडनियां जिल्लै उ'नें चार लोकें गी बंडियां चे चलो उ'नें गी बी बचैरैं गी दूरा दूरा तक्कर कु'त्थुआं लैना ते होर ग्राइयें दै आई जाऽ ते होर पाइयै बी केह् देना इ'यै सब्जियां गै न साढ़ै ते जां किश होर होई आ मर मरूद लग्गी ए जां सैंतरे लग्गी ए जां किन्नू लग्गी ए ते ओह् चलो इक ते घरै दी सब्जी होई जंदी दूई चलो ते कुंगली कुंगली ताजा ताजा सब्जी खाई लैनी उ'नें ते मजे कन्नै खाई खुई लैना होर कदूं केह् करना हा उत्थै ओह्दे कन्नै सब्जियां बनाइयै सब्जियां सुब्जियां बनी जंदियां घरा दियां होर घर केह् बनाना जमाना हून उगाना इ'यै उगान होंदा ते घरा दे होन ते चलो शैल गै देसी घ्योआ कन्नै खाइयै चुपड़ियै फुलके ते खाई ओड़नियां सब्जियां ते सब्जियें कन्नै खाई खाइयै ते होर कदूं केह् करना इ'यां बी लोग आखदे भला इ'यां करी लेआ इ'यां करी लेआ एह् सब्जी खाई असें ओह् सब्जी बनाई ते महाराज असें घर गै पैदा करी लैनियां सब्जियां घर गै खाई लैनियां ना बाह्र कुतै टैमा दी लैने गी जाना ना किश ओह् बूह्टे कन्नूआं तुआरी ते खाई लेई सब्जी उत्थै कदूं केह् करना हून उत्थै किश करियै किश ओह् जोर ते है निं ऐ अपने मेह्नत करो ते सब्जियां खाई लैओ गुड्डी लैओ बूह्टे ते दिक्खी लैओ ठंडी गर्मियें च ठंडी ठंडी हवा चलनी सर्दियें च छाऊं च बेही जाना साथ औंदे जंदे राही ते बैठियै ते ठंडी हवा दे नजारे लैने लोकें होर कदूं केह् करना उत्थै एह्दे कन्नै कदूं केह् होना जां केह् होई जाना ओह्दे कोला खरा भला दूआ करो एह् करो ओह् करो इद्धर उद्धर फिरने कोला खरा बंदा अपने बूह्टे लांदा ते अपने ओह्दे अपने इनवायरनमैंट बी ते साढ़ा वातावरण बी क्लीन रौंह्दा सारियां बमारियां निकलदियां इ'यां बी साढ़े प्रधानमंत्री होर आखदे कि जैदा कोला जैदा बूह्टे लाओ अजकल्ल बूह्टा लाओ कुसा दा जनम दिन होऐ बूह्टा लाओ इद्धर उद्धर पैसे खर्चने कोला खरा चार बूह्टे लोआए दे होङन सड़का दे कंढै ते छाऊं च औने जाने आह्ले लोग बी बौह्ङन ते ठंडा ठंडी हवा लैङन गर्मियें च होर कदूं केह् करना इ'नें बूह्टें गी दिक्खियै इ'यां रूह् जन खुश होई जंदा जिल्लै प्हाड़ें पर दिक्खे उच्चे उच्चे बूह्टे ते बरखा पवै ते बूह्टे झुल्लन हवा चलदी ते हवा चलदी जिल्लै ते उल्लै शैल गै होई जंदा भाई हून कम्म केह् करना भी होर कोई कम्म निं ऐ ग्राएं थाह्रें च इ'यै इक इनकम दा सोर्स ऐ ते चलो एह्दे कन्नै कन्नो कन्नी बंदा अपने दुए कम्म बी करदा रौंह्दा उत्थै कदूं सारी गै ध्याड़ी बेही रौह्ना बूह्टे थल्लै गै टैमा टैमा सिर उ'नें गी पानी चारा खाना पीना जो बी होंदा खाद खूद ओह् दित्ती जाऽ टैमा सिर ते चलो निकली जंदा कम्म होर कदूं केह् करना होर निं किश बी करी सकदे आस असें लोकें कदूं केह् करना इ'यै किश करना ते इ'यै करियै ते इ'यै करी लैना हून असें भाई ते इ'यै भाई चलो प्रधानमंत्री हुंदा बी इ'यै ओह् ऐ कि मते कोला मते बूह्टे लाओ ते अपनी हवा गी क्लीन बनाओ ते ताकि लोक शैल जिन्दगी लम्मे एह्दे समें तक्कर लोक जींदे हे उस टैम ते जींदे इ'यै हे कि सब किश शुद्ध हा खंदे शुद्ध हे ते हवा बी शुद्ध लैंदे हे अजकल्ल बूह्टे गै हैन्नी ते धुऐं दे गड्डियें दे धुऐं कन्नै निकलदा जंदा कम्म ते ओह् बुरा हाल होआ दा अजकल्ल तांइयैं ते सैर इ'यां मते बूह्टे लाओ दिला गी खुशी थ्होंदी इ'यां रूह् खुश होई जंदी ते खुश होइयै ते खुश गै होई जंदी भाई हून केह् करना चलो इ'यै करना चाहिदा